कीअं आहियो बसि मजे में ॿियो बसि ओयो वेठा आहियूं छा पिया कयो तव्हां ॿियो थी वियव तव्हांजो चांहिं नास्तो अच्छा हा असां त मंझंदि जी रोटी खाई पी वांदा थी वियासीं ॿियो छा पिया कयो अच्छा अच्छा कहिड़ो सीरियल फ़ेवरेट अथव तव्हांजो हा हा हा अच्छा हा हा हा हा ईंदो हूंदो बाक़ी मां कॾहिं जल्दी सां कपिल शर्मा असां कॾहिं ॾिठो कोन्हे को छो की ॿार ॿार घरु हूंदा हा हलिया विया कॉलेज ट्यूशन ऐं जेन्स बि हलिया वञनि धंधनि ते बाक़ी मां अकेली सॼो ॾींहुं घरु हूंदी आहियां त पोइ मुंहिंजो बि अनूपमा जामु फ़ेवरेट आहे ऐं हीअंर त वरी अनूपमा सभिनीनि हंधि छाइजी वियो आहे फ़ेमस थी वियो आहे

हा अक्षरा वारो हा इहो बि सीरियल ॾाढो सुठो ईंदो हुयो अक्षरा वारो पहिरीं ये रिश्ता क्या कहलाता है इन खां पहिरीं हू जेको ईंदो हो दीया और बाती सूरज वारो सीरियल हो बि ॾाढो सुठो ईंदो हुयो पर हाणे तइहो सीरियल अनूपमा वारो फ़ेमस थी वयो आहे गुजरात में हरु कोई पियो ॾिसे अनूपमा खे राति जो बि ईंदो आहे त राति जो असां वांदा ई हूंदा आहियूं उन टैम ते ॾहें बजे जेॾीमहिल इहो अनूपमा वारो सीरियल ईंदो आहे ऐं न त बि सुबुह जो वरी रीपीट ईंदो आहे त सुबुह जो चांहिं नास्तो पियो थींदो आहे ऐं अनूपमा पई ॾिसंदी आहियां हा हा हा हिन में अनूपमा में बि अनूपमा जो ॾाढो सुठो रोल खयों अथन हरु कोई ॾाढो चाहे सां ॾिसंदो आहे जीअं सीरियल इहो अनूपमा खैर हीअ अक्षरा वारो बि ॾिसंदा हुआसीं पहिरीं चाह सां पर हीअंर वरी अनूपमा वारो टॉप ते थो हले पियो न न मूंखे त लॻे थो हीअंर सॼे हिंदुस्तान में इहो अनूपमा वारो हलंदो हुंदो फ़ेमस थी वियो हूंदो जीअं पहिरीं दीया और बाती हलंदो हो इहो बि फ़ेमस हुयो पहिरीं जीअं अक्षरा वारो हलंदो हुयो हो बि फ़ेमस हुंदो हुयो पर हीअंर अक्षरा वारो टॉप ते थो हले पियो जीअं गुजरात में त इलाई माण्हूनि छा अनूपमा वारो इलाई माण्हुनि खां ॿुधंदी आहियां ईअं अनूपमा सीरियल अचण वारो आहे अनूपमा सीरियल चालू थियण वारो आहे ॾिसिणो आहे